हमरा दोकान खोलने छिए हमे होटल बुक करेबै हमे ओ दालि मँगेबै चावल मँगेबै सब्जी मँगेबै ओहिमे दही चिन्नी पापड़ तिलौड़ी पैक कऽ देबै